दस हजार दो सो पैंतीस पचास हजार चार सौ निन्यानवे छः लाख पंचानवे हजार चार सौ नौ लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे सात लाख पचहत्तर हजार चार सौ अड़तालीस